ह्म्म ठीक छै अपन कहियौ तऽ अहाँ कोन कम रहलियै अहाँके तऽ हिन्दी गीत बहुत बढ़िआँ रहलनि हेँ आइ काल्हि आइ काल्हि तऽ अहूँके गीत बहुत आगाँ निकलि रहल यए हमर छोड़ू ने अहाँ अपन कहियौ अहाँके गीत तऽ अच्छा ई शारदा सिन्हा मैथिली चन्दन मुखिया ईसभ तऽ हमरसभके मैथिली कलाकारे छै तऽ ओहिमे हमहूँ एगो छियै तऽ कहियौ ने अहाँके अहूँके तऽ हिन्दी गीत बढ़िआँसँ भए रहल छै प्रचलित हँ हँ हँ अहूँके ठीके रहल अहूँके ठीके यए बहुत बढ़िआँ यए गीत ह्म्म हँ नहि मैथिली गीत हम गाबैत छियै बड़ा सुरसँ सुनलियै दिलसँ छै ने हमरा ओहिसँ रुचियो बहुत रहैए मैथिली गीत जे हम गाबितो छियै रुचियो रहैए हँ हँ बा मैथिली ठाकुर बा ओहो बहुत बढ़िआँ कलाकार ओहो छै हँ तऽ हँ मैथिली गीत गयतै नहि सभजगह मैथिली गीत चलैत छै तऽ हमसभ तऽ हमसभ तऽ ओकरासभके जगेने छियै हमसभ तऽ सभजगह ओकर उपचार करैत छियै प्रचार करैत छियै सभजगह मैथिली गीत हमसभ जगेने रहैत छियै लोक झँपलक तऽ हम कहलहुँ नहि ई गीत बहुत बढ़िआँ छै तऽ हम अहाँके देखियौ कतेक बढ़िआँ गीत शारदा सिन्हा निकालैत छै कतेक नीक निकलैत छै आँय अहाँके गीत गीत सभमे नहि दिक्कत करैत छै गीत तऽ सभ हमसभ लगातार गीत सभमे जे छै हमसभ निकालिते रहैत छियै गबिते रहैत छियै गीतसभ एगो गीत सुनने हेबै गामके अधिकारी तोँ छोटका भैया हो ईसभ गीत देखैत छियै ईसभ गीत कतेक नीक छै आँय आँय हँ हँ हम अकेले अकेले अयली जे ईसभ तऽ गीतसभ तऽ हमरासभके छेबे करलियै ईसभ तऽ छियै ह्म्म हँ हँ हँ हमसभ लागले छी हमसभ तऽ गाबै छी एखनहु जे छै नया नयामे निकालिए रहल छी लागले छियै एहि सभमे ईसभ तऽ ईसभ तऽ छेबे ने करली हम तऽ आओर एकरा लएके जेबै आगाँ लोककेँ नीक लागैत छै अच्छा लागैत छै हँ ई गीते छियै उएह मैथिली लगितो छै आ ध्वनि जे छै एकर स्वर होइ छै सुनलियै आ ई आदमीसभ अपन आस पासमे इर्द गिर्दमे जे छै ने ई बहुत देखतो छै सुनितो छै आओर एकरा लेल अथियो करैत छै कहलक आहा ई गीत आ समझैत छै मेन बात जे छै ने मैथिली गीत समझै छै लोक हिन्दी नहिओ समझल तऽ नहिओ समझल लेकिन मैथिली गीत तऽ भेलै तऽ अपन सभके मिथिलाञ्चले ने छियै तऽ उएह गीतसभ लोकसभ समझलक समझलक तऽ लोक ज्यादा सुनैके कोशिश करलक उएह बाते छै आओर किछु नहि

हँ